سہارنپور کے علاقے میں زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مختلف ہسپتالوں اور طبی مراکز موجود ہیں جو مختلف سطح کی سہولیتیں فراہم کرتی ہیں حکومتی ہسپتال سہارنپور میں حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے ہسپتالوں میں عام طور پر بنیادی طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں یہاں زچگی کے دوران خواتین کو بنیادی طبی دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے مگر جدید آلات اور ماہرین کی کمی ہو سکتی ہے ان ہسپتالوں میں بچوں کی صحت کے مسائل کے لیے بھی ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے لیکن پیچیدہ کیسز کے لیے ماہر بچوں کے ڈاکٹرز کی کمی ہو سکتی ہے پرائیویٹ ہسپتال سہارنپور میں کئی پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں جو زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے زیادہ جدید سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان ہسپتالوں میں زیادہ تر جدید طبی آلات تجربے کار ڈاکٹروں اور معیاری دیکھ بھال کی خدمات شامل ہیں یہاں زچگی کے دوران ماہر ڈاکٹروں کی موجودگی اور جدید آپریشن تھیٹرس کے ساتھ ساتھ بچوں کے طبی مسائل کے لیے خصوصی بھی موجود ہیں کچھ پرائیویٹ ہسپتال خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی یونٹس بھی فراہم کرتے ہیں جیسا کہ نوزائنس کے علاقے کے لیے خاص وارڈز اور بچوں کے معائنے کے لیے ماہرین کمیونٹی ہیلتھ سنٹر سہارنپور کے دور دراز علاقوں میں کمیونٹی ہیلتھ سنٹرس بھی موجود ہیں جو بنیادی سطح پر زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتے ہیں یہ سنٹرز عموماً مقامی کمیونٹی کے لیے اہم ہیں مگر ان کی سہولتیں محدود ہو سکتی ہیں اور پیچیدہ کیسز کے لیے مریضوں کو بڑے ہسپتالوں کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے خواتین اور بچوں کی فلاحی تنظیمیں بعض غیر سرکاری تنظیمیں علاقے میں خواتین اور بچوں کی صحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں یہ تنظیمیں تعلیم آگاہی اور بعض اوقات طبی امداد بھی فراہم کرتی ہیں جس سے مقامی لوگوں کو طبی خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے مجموعی طور پر سہانپور میں زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی سہولتیں مختلف سطحوں پر موجود ہیں مگر بہتر دیکھ بھال کے لیے اکثر لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں یا بڑے شہروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے